जोंहा दा बाथौ धोरोम दं ओम गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्राय लानानै दासिमबो सिबिबाय थायो जेरै बर'फोरा बुङो बाथौ धोरोमखौ गुदि धोरोम होनना बुंना लायो एबा नंगौबो बियो बाथौ धोरोमा जोंनि गुदि धोरोम दा जोङो बयबो आङो बाथौ धोरोम हिसाबै न'वावनो सिबिबाय थायो बे बाथौ धोरोमाव जोंहा बोलि होयो दाउ दावला गोजा दावदै हांसो जेरै बिसहरियाव हांसो होयो बाथौ बोराइयाव दाउ दाउ होयो जेरै दावला गोजा बे फुजायाव जोंहा बे दाउ होनायखौबो जायो बे फुजायावनो जोंहा गोदो उन्दैनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दासिमबो फालिबाय थायो बे बाथौ धोरोमखौनो बे बाथौ धोरोम हिसाबै जेबो गाज्रि हाबा मोनाखै बे बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै एसे इसोरनिफ्राय अनसायनायबो मोनो दा आंनि सायाव बे अनसायनायखौ मोन्दों ओम बाथौ धोरोमानो आंनि गुदि धोरोम होननानै आं लायो दासिमबो बे बाथौ धोरोमखौनो जोंहा सिबिबाय थायो